शारांतल्यो शाळा ज्यो आसात त्यो गांवच्या शारां शारां पेक्षा

दोनूय शाळां बद्दल बरी गजाल म्हणजे दोनूय शाळांनी जी एक आमी एक्टिविटीज घेता जावं कसले सण आमी साजरे करता ते दोनूय शाळांनी केले वयता हाज्या द्वारा भुरग्यांक आपल्या संस्कृतीची जावं जबाबदारीची जाण येता तशेंच दोनूय शाळांनी जीं आमी पुस्तकां वापरतात तीं सेम आसता म्हणजे त्या शाळेंत पुस्तकां आसात तींच ह्या शाळेंत त्याच वर्गांतल्या भुरग्यांक सेम आसता वायट गजाल म्हणजे शारांतल्या शाळांचे भुरगे जे आसा ते मातशे मस्ती म्हणजे तांची तांची जी मस्ती जी आसता ती खूब आसता तशी गांव गांवांतल्या शाळांचीं भुरग्यांची नासता तीं भुरगीं शिक्षकांक भियोन उगी रावता तशीं शारांतल्या शाळेचीं भुरगीं रावना तशेंच वायट आनी एक गजाल म्हणजे शारांतल्या शाळांनी गांवच्या भु भुरग्यांचे पालक जे आसतात ते शारांतल्या शाळांनी घालता आनी गांवच्या शाळेन भुरगीं मेळना म्हणटगीर गांवच्यो शाळा ज्यो आसता त्यो बंद पडपाच्या दिशेन सद्या आसा म्हणून जेणे करून पालकांनी शारांतल्या शाळान घातले म्हणटगीर गांवच्या शाळांनी भुरग्यांची कमतरता भासता